हैलो आं जी नमस्ते नमस्ते जनाब केह् हाल चाल ऐ

नेईं थुआढ़ा भेजेआ में में ते में उसी पैंट कमीज थोह्ड़े ना दित्ती में उसी काला कुरता पाजामा दित्ता हा थुआढ़ा मुढ़ा किन्ने सालें दा केह्ड़ा गै ओहो ओह् कोई बीहें बाइयें सालें दा आया दा इक्क मुड़ा में उसी शायद देई ओड़ेआ थुआढ़ा कुरता पाजामा ते सनाओ फिर ब्याह् कदूं ऐ थुआढ़ा में करना कोशिश कोई निं में उसी दूऐ मुढ़े दा मेरे कोल ऐ नंबर ऐ उंदा में जेल्लै बी कस्टमर गी अपने ई कपड़े दिन्ना होना उंदा नंबर लेई लैना होना डाटा लैना होना ते कोई निं उनेंगी बोलना की फड़ाई लैयो ते तुस इंया करेओ की जेह्का पैंट कोट भेजेआ निं थुआढ़े हत्थै में ओह् बापस भेजेओ ते ओह् बापस भेजी ओड़ेओ ते में उनेंगी आक्खना की तुसें अपना कुरता ते कुरता पाजामा लेई जायो ते आपूं गै आवेओ इस बारी मुड़े ई निं भेजेओ मिगी निं पता लगदा निक्के ञ्यानें दा ते कुरते पजामें आपूं देई जाने ते बाद च ञ्यानें भेजी ओड़ने इन्नी तक्क थोह्ड़े रकखी सकना अंऊ ऐगती आपूं आयो लैन ते अपना कुरता पाजामा साढ़िया लेई जायो इन्ना मिगी चेता निं रौहंदा ऐ होर बी बड़े कस्टमर आंदे नी सारें दी तक्क थोह्ड़े ना रक्खना होंदी ते कुत्तें आना ते कुत्थें नेईं आपूं आयो ते कुरता पजामा लेई जायो अपना ते पैंट कोट उनें ई देई जाह्गा ते एह् नेईं उंदा पैंट कोट लाइयै फिरदे रवेओ उंदा पैंट कोट बी नमां ई उनें बी सेआनै गी दित्ते दा हा ठीक ऐ ठीक ऐ कल्ल लेई जायो नेईं नेईं ओह् गल्ल ते ठीक ऐ देई जाओ देई जाओ फिर तां में उनेंगी फोन करना कि आन ते देई जान लेआ भी ठीक ऐ ठीक